आंनि न'खराव आंनि अनगायै आंनि आंनि न'खरनि बिफा आरो आंनि हिनजाव बिसोर सानैया आंनि बे गारदेनिंखौ जोबोद मोजां मोनो बिसोरो जोबाद जोथोन खालामो बिसोरो जोबोद अनो आं जेब्ला न'खराव गैया अब्ला बिसोरो बे गारदेनिंखौ फोसाबनाय माबा मोनसे हासार माबा मोनसे मुलि दावालि होनाय बेफोराव जोबोरैनो जोथोन लायो जेब्ला माखासे बिफांफोरा माखासे बिबार बिलाइ बेफोर गुबुन गुबुन बेमार जानो हमो अब्ला बिसोरो जोथोन लानानै गुबुन गुबुन मुलिफोर गुबुन गुबुन अर्गेनिक बिथिङाव गुबुन गुबुन मुलि हासार बिसोर सारनानै गोबां बिसोरो जोथोन खालामो जाहोनाव आं गैयि समावबो बेफोरबायदि जेबो असुबिदानि गोनांथि फैया जायनि जाहोनाव बेसोरो अरायसम जोंनि न'खरा बेजोंनो दिनै सोलियो जायनि दारै दिनै आंनि अनगायै बिसोर थाबानो जोंनि न'खराव बेफोरबादि गारदेनिंनि खामानिया जाफुंनाया फैयो